आमच्या गांवांत जागर जाता आनी तो जागर मे म्हयण्यान जो पैलोच फस्ट वीक आसता पयल्या विकांतलो आयतार आसता त्या दिसा जागोर जाता जागोर म्हटल्यार असो जे दादले आसता ते भायलांचो भेस करता आनी नाचतात तातूंत जीं जागराची पदां आसता कसलीं पयलींचीं तीं जीं पयलीं जें महाभारत रामायण ताचेरसून तीं जागराची पदां आसता तीं पदां ते पिच्चरांतलीं जीं गितां आसता ते जागराची पदां आनी पिच्चरांतलीं गितां ताची चाल लायता आनी एक पद कशें आपले तरेन तयार करता आनी तें म्हणून ते नाचतात तो जागरो सगली रात राभबर चलता तो जागोर पळोपा खुबशे गोंयचे खंयचे खंयचे गांवांतले लोक येता जागोर म्हटल्या गोंयांत पयली पेक्षा पयलींच्या लोका काळा प पयलींच्यान चालू आसा ही एक आमची गोंयची परंपरा कशी जी आतां सुद्दां थोड्या गांवांनी आजूनी चलला गोंयान जागोर म्हटल्यार कोणूय अशें सांगूं शकता की जागराक लोक कसो नाचता कितें करता आनी ती